जोंनि आबाद मावनाया जोंनि हाथाइ हाथाइ बाजाराव जेरै जों फाथो आबाद मावो जेरै मावनानै जों हाथाइआव फानहैयो जोंनि मावनाय मावनाय जोंनि मावनाय खिथि खालामनाय मावनाय हाल खालामनाय गायबोनायनि खरसाखौ जों मोनफिननाय जाया मानोना जोंनि थांनायखिनिखौ जों मोनफिननाय जाया जेरै बेसर फोयो जों बेसर फोनायनि जोंनि नांगौ बायदि जों थांनायनि खरसाखौ जों मोनफिननाय जाया बिफोरबादिनो बिफोरबादिनो जोंनि जायगायाव जेंना सोमजिगासिनो दङ जेरै जों सिबिं फोयो फाथो फोयो बेसर बायदिसिना फोयो बेफोर जोंनि थांनाय खरसाफोरखौ जोङो फाननानै मोनफिनब्ला हामगौ नङो नाथाय जों मोनफिननाय जाया मानो होनब्ला बेसेनफ्रा खम फाननाय समाव जों जेब्ला खिथि खालामो अब्ला जोंनि मावनाय हाजिरा होनाय एबा गावनो मावनाय बायनाय खरसा बेगर बायनाय बायदिसिना बायो जोलै बायनाय बेफोरनि खरसाखौ जों मोनफिननाय जाया आरो जोंनि खस्थ' खालामनाय मावनाय जोथोन लानाय एबा जोथोनै आबाद खालामनाय जों खिलिजेननायनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोनाय जायो आरो जों बिदिनो हाथाइ बाजाराव फानहैयोब्ला एबा हाथाइ बाजाराव लाङोब्ला जों जेखिनि खरसा थांदों बेखिनि खरसाफोरखौ जों मोनफिननाय जाया बेफोरबायदिनो जोंनि जायगायाव एबा जोंनि बे ओनसोलाव बिदिनो जेंना सोमजिगासिनो दं बिनि थाखायनो जोंहा दा जेबो मुलाम्फायानो जाया बिदिनो जेंना सोमजिनायनि थाखायनो